ٹیکنالوجی سے ترقی میں ہماری زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آئیں موبائل فون کمپیوٹر انٹرنیٹ جب سے ان میں فیچر کی تبدیلیاں ہوتی رہیں ہماری روز مرہ کی زندگی میں ان کے اثرات اثر کرتے رہے اور آج ایک اینڈرائڈ فون کے ذریعے ہم اپنے کاموں میں آسانیاں اور تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں کل جب بات ہم کسی دور دراز رشتے دار یا کسی کام کی غرض سے بات کرنا چاہتے تھے تو محض خط کا ذریعہ ہی نظر آتا تھا آج وہی کام ٹیکنالوجی سے محض کچھ ہی پل میں ہم اپنی آواز سنا بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں اور چند پل میں ہی اپنی بات میسج کے ذریعے بھی بھیج دیتے ہیں یہاں تک کہ ایک شخص کو محض چند پل میں ویڈیو کال کے ذریعے دیکھ بھی سکتے ہیں انٹرنیٹ سے بینک کے کام آسان تر ہوتے رہے ہیں کتنے طرح کی بکنگ گھر بیٹھ کر اپنے موبائل یا کمپیوٹر کے ذریعے کرنا آسان ہے زندگی کی ضرورت کی چیزیں آن لائن منگوا بھی سکتے ہیں